मधुबनी जे अछि ओ मैथिली गाम अछि आ मैथिली शहर मानियौ ओ एक नम्बर अछि ओहिमे जे छै मिथिला पेन्टिंग सेहो बढ़िऑं चलैत अछि रोजगार ओहि से ठीक भेटैत अछि तेकर बादमे अहाँ सभ जे चाहे जे केओ बाहर से एताह आ चाहता जे कि जमीन लऽ कऽ घर बनाबी आ ओतौ रही से एक नम्बर ओहिठाम जमीन भेटै छै जमीन खरीदके अहाँ मकान बनाउ मकानमे रहू या अथवा अहाँ ओहि योग्य नहि छी तऽ ओतौ अहाँ भाड़ा परमे शानदार गरीबोके लेल ओतौ मकान भेटै छै आओर धनिकोके लेल भेटै छै जाहि तरहक लेबै ताहि तरहक मकान भेटै छै आ मधुबनी जिलामे हटार रुपौली अछि ओहो अहाँके से कोनो साधारण नहि लोहना पड़ैया ग्राम पन्चायत लोहना लोहना दक्षिणी अछि एहि सभमे रोजगारके नहि अभाव छै तखन तऽ व्यक्तिके बात छनि जे नवजुवक जे छथिन हुनका बेसी मोन होइत छनि दोसर क्षेत्र चल जाइ दोसर बाट चल जाइ आन क्षेत्र से आबिके मधुबनी जिलामे बहुतो आदमी एहेन छथि जे गाम भटपुरा बहुत जगह आबिके ओहिठाम ओ मकान भाड़ा पर लेने छथि आ ओ मोटरसाइकिल पर सभ चीज बेचै छथि आ गुजर करै छथि हमर नवजुवक बैसल ई छथि कि नहि एतय से हम चलि जाइ दोसर जगह रही बात बाँकि एतय कोनो चीजके दिक्कत तऽ नहि छै आ बढ़िऑं व्यवस्था छै डी ए वी छै ओतौ मधुबनी जिलामे जे केओ ओतौ शानदार पढ़ाइ भेटै छै जे ओहिमे अमीरोके बच्चा पढ़ि सकै छथि गरीब गरीब अगर सक्षम छथि तऽ ठीक नहि तऽ ओहि सऽ नीचो छै जे कि गरीबोके बच्चा पढ़ि सकै छनि कमो निम्नो वर्गके जे सक्षम छथि हुनको बाल बच्चा पैढ़ सकै छथि आ ओतय जमीन खरीदेमे कोनो दिक्कत नहि मधुबनी जिलामे अछि मधुबनी जिलामे अहाँके जहाँ तक छै से आओर मुख्य कारण छै जे अहाँ मिथिला पेन्टिंग ई अहाँ जे छै से विशेष कऽ सकै छी ई अहाँके जीबैके आधार सेहो भऽ जायत ओहि लए तऽ देखै छी कतौ कतौके लोक अबै छथि आ मधुबनीमे रहै छथि कला ओहि से करै छथि आ ओ सिखकऽ अमेरिका जाइ छथि लन्दन जाइ छथि ओ प्रथम ज्ञान मधुबनियै से भेटै छनि हुनका मधुबनी प्रथम स्थान पर अइछ